आङो बर' सावथुनफोरखौबो नायनानै मोजां मोनो बेनि गेजेरावनो आं हायनामुलि सावथुनखौ नायनानै बिराथ मोजां मोनो आरो फैला मेन्देला होनबाथाय बिराथ मोजां जाखायो नायनायाव जेरै हाबा जाखानानैबाबो बिसोरो गाव गावखौ मोजां मोजां होन्नानै बिदिनो दस्रा हिन्जावफोरखौ लानो नागिरो आरो आरो हायनामुलि होनानैबो लानो नागिरो मानोना बिसोरो बिराथ फावथुनाव फेस्ला फाव दिन्थियोना बिफोरखौ नायनानै बिराथ मोजां मोनो आरो इन्टारेस्ट मोनो नायनानै फैला मेन्देला थाबाथाय फिल्मयानो इन्टारेस्ट जाखायो आरो मेन्देलायाबो गथ' गथाय थाखानानैबाबो बे हिन्जाव सासेखौनो सेनो नागिरो आरो फैलाबो मेन्देलाबो बेखौ लानोना बेखौ बेबो लानो नागिरो बेबो लानो नागिरो सानैबो थ'गाय थ'गाय लानो नागिरो आरो बेखौनो जोंखौ नायनानै बिराथ मोजां मोनो चिनेमाफ्राबो बेखायनो आं बिराथ मोजां मोनो बे हायनामुलि फिल्मखौ नायनानै बेल' नङा गोबां बिदिनो मोजां मोजां सावथुनफोर दङ मिनिथाव मिनिथाव मानसिखौ नायनानै बिराथ गोसो बोनो हानाय जेरै माबा खिथेर फिल्मखौबो बिराथ मोजां मोनदों नायनानै

गोसोयावनो गैला बावला जोबबायसो फिल्मखौ नायबाबो बेबादिनो नायनानै बिराथ मोजां मोनदों आरो सावथुनखौ नायनानै